साढ़ै एरिये च जियां साढ़ा लोकल एरिया ऐ उत्थें साढ़े जेह्ड़ा आर्टिस्ट न उ'नेंगी उ'नेंगी उं'दे कोल बड़े किसम दे तरीके होई गेदे जियां कि ओह् अपना टैलेंट शो करी सकदे अपने अपने एरिये दा जेहड़ा कल्चर ऐ उसी शो करी सकदे अपने जेह्ड़े एरिये च कोई बी मतलब कोई आर्ट ऐ कोई कुछ बी ऐ उसी शो करी सकदे जियां सोशल मीडिया होई गेआ इक सोशल मीडिया इक बड़ा प्लेटफार्म बनी चुके दा एह्दी बजह् कन्नै अस अपना टैलेंट गी शो करी सकदे अपने एरिया दा जेह्ड़ा कल्चर ऐ उसी शो करी सकदे जो बी ऐ ओह्दे थ्रू अस शो करी सकदे सोशल मीडिया जियां ऐ सोशल मीडिया साढ़ा बड़ा बड्डा प्लेटफार्म ऐ एह्दे थ्रू अस अपनी हर गल्ल जेह्ड़ी ऐ ओह् लोकें तक पजाई सकदे सोशल मीडिया जेह्ड़ा बड़ा बड्डा प्लेटफार्म ऐ जेह्दी बजह् कन्नै आर्टिस्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् अपनी अपनी अवाज गी बुलंद करी सकदा करी सकदा होर दूआ जियां सोशल मीडिया सोशल मीडिया गी अन्दर कि यूटयूब हो गेआ यूटयूब बी इक बौह्त यूटयूब बी इक बौह्त बड़ा रोल अदा करदा ऐ जियां यूटयूब जियां यूटयूब च अपना इक आर्टिस्ट ऐ ओह् अपने टैलेंट गी शो करी सकदा ओह् अपने टैलेंट गी बाहर करी सकदा दस्सी सकदा जेह्ड़ा कल्चर ऐ उसी बी दस्सी सकदा कि नेईं मेरा एरिये च एह् चला दा इस बेल्लै एह् कल्चर ऐ एह् सब किश जेह्ड़ा उसी प्रजर्व प्रजर्व करी सकदा मेनटेन करी सकदा एह् बैस्ट कोशश करा ते उसी प्रजर्व करने दा यूटयूब दे थ्रू बी ओह् प्रजर्व करी सकदा जियां कोई फेसबुक होई गेआ कोई ब्हटसैप होई गे टैलीग्राम होई गे बड़े किसम दियां इस बेल्लै साधन न साढ़े कोल जेह्दे कन्नै अस अपना अपना आर्टिस्ट जो बी ऐ एह्दे च अपना टैलेंट उसी बाह्र लाई सकदे बाह्र लाई सकदे होर बड़ा होई सकदा ऐ में इ'यै आक्खना चाहन्ना कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट को कुछ हर आर्टिंस्ट गी अपनी कोशश करनी चाहिदी होर अपना टैलेंट जेह्का बाह्र लाना चाहिदा होर उस टैलेंट गी शो करना चाहिदा जरूरी ऐ जेह्दे कन्नै कि बाकी आह्लें गी जेह्के कन्नै कि बाकी लोग इंस्पायर होंदे ते ओह् बी अपना टैलेंट शो करने दी कोशश करदे